कुझु चित्र ठाहिणो हुजे कुझु पेंटिंग ठाहिणी हुजे त मुंहिंजो पसंदीदा विषय हमेशा लाइ सफ़र रहंदो आहे मुंहिंजो पसंदीदा विषय सफ़र हिन लाइ हूंदो आहे त मां हमेशा ई सोचींदो रहंदो आहियां त मां ॾेखारियां कीअं पहाड़नि मां ट्रैन लंघे पई ट्रैन में कीअं फैमलियूं हिकु जॻहिं था ॿीं जॻहिं ते वञी पंहिंजे कुटुंब सां मिलणु वञनि थियूं ट्रैन ऐं सफ़र हिकु अहिड़ो शइ आहे तव्हां सोचे बि नथा सघो त उन ई सफ़र मां केरु नौजवान जोड़ो पंहिंजो नओं ॿारु पैदा करे पंहिंजे माउ जे घरु खणी पियो अचे त उन ई सफ़र में ॾिसंदा त तव्हां ट्रैन में केरु शादी करे विदाई थी पंहिंजे मायके मां सहुरनि में वञी रहियो आहे सफ़र जे ज़रिए तव्हां अनेक शहर अनेक रस्ता रस्ते में कुझु नदियूं अचनि कुझु वण टिण अचनि हुन जी ख़ुशबूइ हुन जी ॿोली अनेक शयूं जीअं जीअं सफ़र वधंदो रहंदो तीअं तीअं मटिजंदियूं रहंदियूं आहिनि त मां हमेशा चित्रकारीअ में इहो ई सोचींदो आहियां त चित्र हिकु शइ खे न पर अनेक शयुनि जे बारे में कुझु न कुझु उन्हनि जे बारे में पंहिंजो वर्णन करे जीअं कंहिं हंधि रण मां पियो सफ़र थिए त सॼो रण में सुको पट लॻो पियो आहे किथे पाणी हिकु बूंद लाइ इंसान जानवर तर्सणु पिया त किथे किथे एत अहिड़े हंधा पियो सफ़र थिए जिते झरिणनि जा झरिणा पिया वियनि जिते नदियुनि जूं नदियूं पियूं रहनि जिते हमेशा सावक लॻी पई आहे त किथे सदाईं सुक लॻी पई आहे त मूंखे सफ़र जा चित्र ठाहिण में चङो मज़ो ईंदो आहे मां इन करे हमेशा कुझु न कुझु ईअं ठाहिण जी कोशिशि कंदो आहियां जंहिंमें कुझु न कुझु सफ़र जे बारे में हुजे